घरके काम काज आओर पढ़ाइ दुनु तऽ करिये रहल छियै घरके काम उम करयके बाद सिलाइ कढ़ाइ कर लेलहुँ थोड़ा बहुत पढ़ाइ लिखाइ भी भए जाइ छै पहिले इसकुल जाइ रहियइ इसकुलमे पढ़िके आबय रहियइ तऽ घर पर आबय रहय मास्टर पढ़ाबय लए ओकर बाद मैट्रीक भेलय मैट्रीकके बाद इन्टर पढ़लियै इन्टरमे कोचिंग जाइ रहियै पढ़य लऽ रोज भोरे सबेरे उठय पड़य रहय कोचिंग जाइ खातिर कोचिंगसँ आबयके बाद पढ़यके बाद घरमे खाना पीना बनाय लै रहियइ ओकर बाद फेर अपन बैठके पढ़य रहियइ फेर सप्ताहमे चारि दिन कॉलेजो जाइ रहियै कॉलेजसँ आबयके बाद फेर घरके कामो होइ रहय खाना पीना जे होइ रहय घरमे थोड़ा बहुत हाथो बँटा दै छियै ओकरबाद बी ए मे नाम लिखेलियै बी ए मे नाम लिखेलाके बाद जियोग्रोफी लेलियै जियोग्रोफीमे सबसँ बढ़िआँ सब्जैक्ट हमरा जियोग्रोफी ही लागलय वहाँ पहाड़ पर्वत इसबके बारेमे पढ़लियै मन लागलय उ विषय पढ़यमे जियोग्रोफी पढ़यमे अपने पढ़लियै ओकरा मास्टर भी नहि लगलय हम अपनेसँ बी ए पढ़लियै असाइनमेन्ट सब बना लेलियै सब किछु बना बनाके दै रहियै जियोग्रोफीमे ओकरबाद शादी होइ गेल शादी होइके बाद घर जादा काम हुअए लागलय काम काज सब चीज होतय पढ़ाइ लिखाइ सब चीज होलय अभी कामो काज होइ छै सिलाइ कढ़ाइ सब चीज अपना सब बढ़िआँसँ भए रहल छै सब किछु एकदम लाइनमे चलि रहल छै कोइ दिक्कत नहि हुअए छै